उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनैतिक दल त बीजेपी आहे मुंहिंजे हिसाब सां ऐं उन जा इलाही नेता आहिनि जेको प्रमुख नेता आहिनि उहो त योगी आहिनि औरि उन ने इलाही कल्याण कारी कम कया अथनि हिंदुअनि खे औरि सिंधियुनि खे सभिनि खे अॻिते वधाइनि जे लाइ हर खेत्र में कम कया अथनि कला जे खेत्र में शिक्षा जे क्षेत्र में एकता जे खेत्र में धर्म जे खेत्र में